एक्सुलि बेफोरबायदि माने नांलायनाय गोब्राब थासारिफोरखौ सामलायनो आरो बिराद माने खस्थ' जायो आरो माने बे सितुयेसनखौ हेन्डेल खालामनो बिराद खस्थ' जायो आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो माने ओरैनो सिमप्लि जों सान्नानै नायोब्ला जों नुगोन आरोखि माने नांलायनाया माब्ला जायो जेब्ला नामलायनाया माब्रै सोमजियो जेब्ला सासेया गुबुन सासेनि बाथ्राखौ नंगौ सानाबा सासेया गावनिखौल'बा सोरबा सासेया गावनिखौल' नोंगौ आंना जादों बिदि होन्नानै सानो आरो गुबुन सासेयाबो आंनासो सैथो आंना सान्दों आंना जादों माने सानैजों आरो माने गावसोरो माने गनायनानै लानो लालायनो हाया आरोना बिसोर माने गाव गावनिखौल' आरो बिसोर माने अहंखारै आरो आंनाबो सैथो ओहो आंनासो सैथो बेफोरबायदि सितुयेसन फैब्लासो आरोना सानैनि गेजेराव नांलायनाया सोमजियो आरो दा जों माने आङो आरोना बेफोरबायदि नांलायनाय थासारिखौ सामलायनो माने बिराद खस्थ' मोन्दों आरो आरो मोनसे समाव आं जेब्ला माने माबायाव दंमोन आरोना जेनोबा मोनसे जेनोबा खामानि मावनाय आव आङो दङमोन बे टाइमाव आरो खाथिनि सानै बा हारसा बुरैफोर आरो जायफ्रा बेसोर सानैजों बिराद नांलायबाय थादों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आं थांनानै नायबाय आरोना माने आं सोंगोरबाय दाइया मा बेबो गावनिखौल' खिन्थागोन बा बेबो गावनिखौल' खिन्थायो बा बेबो बुङो आं आं बुंनायासो बे बुंनाया नङा बा बेबो बुंदों आं बुंनायासो बे बुंनाया नङा दा बे बे बे समाव आरो आंनि माने माइनाव ओरैबायदि फैदों आरोखि माने आं सोर सासेनिखौ खोनासंनो आरो दा बिसोर माने गावसोरनि बासाजों बा गावसोरखौल' खेव खेव खेव रायलायनाय नांलायनाय सासेया गुबुन सासेखौ दुसिबाय थादों बा सासेया गुबुन सासेखौ बखिबाय थादों माने बेसि बे समाव आरोखि ना खर'वाव ओरैबायदि प्रेसार फैदों आरोखिना आं माब्रैहाय समादान खालामगोन माने सिगाङाव आङो सोंदों सासेनिफ्राय गुुबुन सासेनाव बिनिफ्राय बेनाव बि बेनावबो बेनावबो आरोखिना माने माब्रै जाजेन्दों मादों बा बिसोरो माने जाजेन्नाय जाथाइ बा जाथाइया मा बेफोरखौ खिथायालासिनो खालि गावसोरनि माने गावसोरनि जानो हागौ बिस्रा सिङाव एसे माने एसे मेगन सालायनायफोरबो दंखायोमोन खोमा दा माने बिसोर खालि गावसोरनि बिदि नांलायनाय हेबलायनाय खोथाफोरखौल' बिसोरो रायलायबाय थादों आरो ओमफ्राय बे समाव आं माने बैदिनखालि आरो आं बे सिटुयेसनखौ सल्भ खालामनो बे समादानखौ सामलायनो आरो बिराद प्रब्लेम जादों माने साइडाव नायदों मानसिफोरखौ मानसिफ्राबो खालि नायोल' बिसिनि नांलायनायखौ रावबो बिदि सल्भ खालामनानै होनो गोसो गैया लास ममेनाव आरो आङो माने बुजायदों सा बिखौबो बुजायदों आरो गुबुन सासेखौबो बुजायदों आरोखिना मानि नोंसोरो बेबायदिजों सल्भ खालामनो हानाय नङा खि बुजिलायनांगोन खोथाया मा गोरोन्थिया नोंजोंबो जादों जानो हागौ गोरोन्थिया बेजोंबो जानो हागौ ओंखायनो नोंसोर सानैजों बुजिलायनानै मानि एफा बिदि मानि फिसा इचुखौनो आरोखि गिदिद बिदि क्रियेट खालामा लासिनो आरो मिलायलायनानै थानांगौ बा नोंसोर जेनेबा जेरै खाथि खाथिनि मानसि जेनेबा नोंसोर जुदि सानफ्रामबो बिदि गिदिर मानसियानो बिदि फिसा फिसौ खोथाफोरखौ नांलायनानै बिदि दावराव जायोब्ला नोंसोरनि फिउसारनि फिसा फिसौफ्रा मा सोलोंगोन बा नोंसिनिफ्रायनो बिसोरबोथ' सोलोंगोन दा ओंखायनो नोंसोर बेफोरबायदि एफा फिसा फिसाफोर खोथाफोरखौ लानानै एफा बिदि दावरावखौ जानाङा बेफोरबायदि आं मानि बिसोरखौ बुजायदों आरो एडबाइस होदों बा नोंसोर बिदि खालाम जुदि नोंसोरो बिदि बिदि खालामनायावनो नोंसोरो दाय जालायलायदोंबा नों बे लामाखौ दाला बेलेकजों थां मानि बेफोरबायदि बुजायलायनायनि गेजेरजों आरोना बै दिनखालि बिराद प्रब्लेमनि गेजेरजोंबाबो बिराद मेन्टेलाव मेन्टेलि प्रेसार लानानैबाबो आरोखिना आं बिसोरखौ माने समादान खालामनो माने थासारिखौ सामलायनो हादों आरो माने उनावहाय लास्ट ममेनाव आरो बिसोर सानैबो बुजिलायनानै एसे मानि थासारिया नरमेल जादों आरो सिगाङाव जेरैमोन बेबायदि नरमेल जाफिनदों